प्रणाम बोलिए नहि हमहुँ गेलिए हन देखलियै हन मतलब कि कोई ब्यबस्था नहि छै कोई अथिये नहि छै कि कने घूमै छियै नहि घूमै छियै ककरो कोई मतलबे नहि अपन आर की करियै की नहि करियै हँ ओ सब तऽ छै लेकिन अब अपनहिये ने बतेबै कि केना करल जैते नहि करल जैते हँ ओ हँ ओ छै आरो कोई कॉलेज छै ने महिला खातिर कि मतलब ओकरोमे जायके देखते की अब जे होतै एकरेमे करए परतै देखै छियै की कैसन केना होते नहि होते

हँ एक जगह नहि छै तऽ उएह से तऽ दिक्कत होइ छै एना एक जगह रहितै तऽ ओतना दिक्कत नहि होते रऽ अपना जे मोन होते से सब करते हँ जायके देखल जेतै कॉलेजमे किछो पूछबे की तऽ बढ़िऑं सऽ ब्यबस्था होतै की नहि की दोसर जगह नाम लिखबै परते हँ ठीक छै भेंट होएत बात होतै